मेरे हिसाब से मेरी सब से बड़ी ताक़त मेरा आत्मविश्वास है जिसकी सहायता से मैं मेरा कोई भी काम सरलता से कर सकती हूँ जो चीज़ मैं ठान लेती हूँ वह मैं कर करही कर के ही बताती हूँ क्योंकि मुझे किसी भी कार्य को करने के लिए मेरा ख़ुद का आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है अगर मैं ठान लूँ कि वो काम करना है तो मैं किसी भी हालत में कर कर के रहती हूँ और मेरी सब से बड़ी कमज़ोरी मैं अगर कोई बात मुझे दिल पर लग जाती है या कोई मुझे कोई बात बोल देता है तो मैं उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ जिससे मैं उस कार्य को करने में थोड़ी कठिनाई महसूस करती हूँ और साथ ही मुझे उस कार्य को करने में मन भी नहीं लगता है और थोड़ा सा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है कि शायद मैं उस काम को कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ लेकिन अगर मेरा आत्मविश्वास मैं अपने आत्मविश्वास के साथ किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहती हूँ और उस कार्य को करने जब तक ना हो तब तक करते प्रयास करते ही रहती हूँ जिससे कि उस कार्य में सफलता ना मिल जाए किसी भी कार्य को करने के लिए सब से बड़ा सब से बड़ी ताक़त आत्मविश्वास होता है जिसमें उसको किसी भी चीज़ को करने के लिए सब से ज़्यादा ज़रूरी होता है और उस कार्य को करने के लिए और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती जिस चीज़ को करना चाहते हैं उसके लिए हम ख़ुद से तैयार हो जाते हैं तो आधा कार्य वैसे ही सफल हो जाता है क्योंकि उसमें हमारा पूरा आत्मविश्वास अपना मन लगा होता है और उस कार्य को करने में जल्द ही सफलता मिल जाती है और कमज़ोरी किसी चीज़ को दिल से लगा लेना या किसी चीज़ को मन में रख लेना कि इस चीज़ को हम नहीं कर पाते वो हमारी सब से बड़ी कमज़ोरी होती है जिससे हम जल्दी हार जाते हैं